جی سلینڈر بک کیا تھا کل کروایا تھا زیادہ آ گیے ہیں

کوئی ٹائم وائم نہیں لگتا اِس میں بک کرنے کے بعد بکنگ نمبر آنے کے بعد فوراً سلینڈر آتا ہے نہیں نہ ایسا نہیں ہے یہ بھی فوراً نہیں بکنگ ہونے کے بعد فوراً سلینڈر ملتا ہے ایسا کیسے نہیں ہے سب کچھ ملتا ہے فوراً کیوں نہیں ملتا ہے ایسے سلینڈر کا کیا فائدہ پھر نہیں نہیں جب ضرورت کے وقت میں کام ہی نہیں آئے پھر ایسے سلینڈر میں کیا فائدے ہیں پھر تو چُولہے ہی لکڑی جلا کر کیوں نہیں گُزارا کرے انسان کہہ تو رہا ہوں ابھی تو ضرورت ابھی ہے مہمان آنے والے ہیں کچھ پروگرام کرنا ہے تو ابھی چاہیے اور کیا دو تین دِن کے بعد میں ایسے سلینڈر کو بند کر دینی چاہیے